हां लाइव माॅडल ते बड़ी बनाइयां मगर बिच बिच है कि कोई बी फोटो गे कोई फोटो बगैरा लग्गी दी होऐ उसी दिक्खियै बनाई लेनी हा सामने बेठाइयै इयां कि बिल्कुल प्रफैक्ट एकोरेट चीज बनानी ओह नेई बनाई सकदी एक्सपिरियंस जेहड़ा बड़ा डिफिकल्ट ऐ ओहे च बड़ी मुशकिल होंदी ऐ इक्को जेहा बनाना जियां सामने दित्ते दा उऐ जेहा बनाना नेईं बनदा इक आर्टिस्ट ही बनाई सकदा में कोशिश केंई बारी किती दी कोई बी इयां फोटो बगैरा कोई भगवान दी फोटो जां कोई काॅलेज दी फोटो लग्गी दी होऐ ओह् में बनाई गै लैन्नी ज्यादा नेईं आक्खी सकनी हां पर थोह्ड़ा बहुत थोह्ड़ा बहुत सेम सेम ते होई गै जंदा हूं ते मतलब कि सामने मजाक मजाक च जां कुछ बी बनाना काफी मुशकिल ऐ बट फिर बी जिन्ना होई सकदा उन्ना ते बनाई गै लैन्नी एह् सब जेहड़ा बी ऐ ओह् बड़ा ज्यादा मुश्किल ऐ क्योंकि आसान नेई होंदा कुसे बी चीज गी इक लाइव माॅडल सामने उतारना दर्शाना कोई बी फोटो जां कुछ बी दित्ते दा होऐ ते हां थोह्ड़ थोह्ड़ा बनी जंदा बनाई बी लैन्नी मगर ऐकोरेट नेईं बनी सकदा ओह् अगर प्रक्टिस करदी रोहगी करदी रोहगी इक वारी बनागी दो बारी बनागी त्रै बारी बनागी फिर जाइयै चौथी पंजमी बारीओह् ठीक जेहा बनी जाना पूरा सेम टू सैम फिर बी नी आक्खी सकदे बट ठीक बनी जाना हू मुश्किल बड़ी ज्यादा आंदी ऐ कदें कदें कोई चेहरा शेप नेई बनी सकदी कदें कदें आक्खां नेई बनी सकदियां जिस स्हाब दी सामने दित्ती दी होंदियां इक स्ट्रक्चर पूरा जेहा नेईं बनदा ऐ अगर मतलब पहले एक्सपीरियंस होग जा पैहले कुछ बनाए दा होग फिर बोल्ली सकनी कि में बनाई लैन्नी बट अगर नेई बनाए दा होग जियां जियां नमां बना दा होग नमां नमां करा दा होग जेहका ओहदे बास्तै बड़ी मुश्किल होंदी ऐ लाइव माॅडल सामने बनाने आस्तै में बी ड्राइंग बगैरा करी लेन्नी आं कोई किश बी लब्भे बनाई लैन्नी आं ज्यादा ते नेईं थोह्ड़ा बहुत फिर लाइव माॅडल ऐ नी कि ज्यादा अगर बनाए दै बी है ते सिर्फ भगवान दी फोटो बगैरा भगवान दी फोटयां मि याद ऐ मी इक बारी लक्ष्मी माता दी फोटो बी बनाई में गणेश भगवान बनाए शिवजी भगवान बी बनाए हे इक दो बारी अपनी फोटो बी ड्राईंग कीती दी ऐ दिक्खी दिक्खी बनाए दे इटरस्टिंग ते बड़ा ऐ मगर मजा बी बड़ा औंदा कि जेहड़ी चीज सामने अस उसी गी इक पेज ते पैन्न जां पिन्सिल कन्नै सामने बना दे अपने मजा बी काफी ऐ बट एह् है कि मुश्किल बी बड़ा ऐ टाइम बी काफी लगदा ते नज़र दा बी बड़ा इक चीज पर बराबर इक अक्ख रखियै दिक्खना बिल्कुल कान्टीन्यूसली दिक्खना ज्यादा इक बनांदे बनांदे सिर पीड़ बड़ी होई जंदी दिक्खना उसी फिर उऐ जेहा ड्रा करना काफी ज्यादा मुशकिल ऐ एक्सपिरियंस दा इयै कि मुश्किल होंदा अगर इक बारी आई गेआ इक वारी हैबिट होई जा बनाने दी बार बार ते फिर कुछ बी नेई फिर बंदा आराम कन्नै बनाई लेंदा फिर कोई दर्द सिर च जां हत्थ बगैरा च फिर नजर बी नेईं इन्नी लग्गनी अगर आदत अगर आदत नेई ऐ ते फिर नेईंबनी सकदी अगर आक्खो तुस कि में सामने बैठी बनावां ते थोह्ड़ा बहूत बनी जाग थोह्ड़ा बहुत अगर स्हेई पूरा शेप स्ट्रक्चर इन्ना बी नेईं सब कुछ थोह्ड़ा बहुत बनी सकदा ओह् बाकी ऐ है कि उन्ना में बानई लैन्नी काफी ज्यादा डिफीकल्ट होंदा मुश्किल काफी आंदी बनाने च

बस जब कि इक दो बारी बनाया ऐ अगर कान्टीन्यूजली करदी रौह्गी मतलब कि बनादी रौह्गी फिर जाइयै होई सकदा कि में प्रफैक्ट मतलब कि उसी बनाई ओड़ां और ड्राइंगस बगैरा इंटरस्ट ते काफी ऐ केंई बारी कुछ ना कुछ खाली बेेठी दा होंदा ते ओह् बनाई लैंदा बंदा